اگر ہمارے دوستوں یا خاندان میں سے کوئی کسی کھیل میں تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یونیورسٹی کے کھیلوں کے ذمہ دار سے مشورہ حاصل کرے گا اور کوچ اور تربیتی سہولیات کی دستیابی کے بارے میں شہر کے اسپورٹ کمپلیکس سے معلومات حاصل کرے گا